بچپن میں عام طور پر ندوۃ العلما جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہاں کا سفر ہوا کرتا تھا اور ایک یادگار سفر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ تقریباً دس پندرہ ساتھی ہم لوگ سفر کر رہے تھے ٹرین سے اور تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا اور سب نماز پڑھنے لگے تو اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی ہے عمر جو ہے تیرہ یا آٹھ سال رہی ہوگی بارہ تیرہ سال عمر رہی ہوگی تو سب نے کہا کہ مغرب کی نماز کتنا پڑھنا ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ مغرب کی نماز قصر ہوتی ہے ہر نماز تو ڈیڑھ رکعت پڑھنا ہے تو انہوں نے کیا کیا ڈیڑھ رکعت پڑھ دیا تو جب سلام پھیر لیا دوسرے پہلا رکعت دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد تو ہم لوگوں نے ان کا کافی مذاق اڑیا پھر ہم نے ان کو کہا کہ بھائی مغرب کی تین رکعت پڑھی جاتی ہے پھر انہوں نے اس کو تین رکعت پڑھا تو یہ زبردست واقعہ تھا اور بہت مزہ آیا اور اس سفر میں ہم لوگوں کا چودہ پندرہ ساتھی تھے ہم لوگ تو یہ واقعہ ہے تو بڑا مزہ آتا ہے سفر کرنے میں یہ یادگار سفر ہے شکریہ